ویسے ہمارا زبان جو ہے وہ تو خیر سب سے اچھی زبان ہے اسے دوسرے زبانوں سے موازنہ کرنے سے بھی کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ یہ زبان مجھے خاص کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویسے اردو زبان کو تو شیریں زبان کہتے ہیں وہ میٹھی زبان ہے اس زبان میں آپ اگر کسی کو گالی بھی دے دیں تو زیادہ اثر نہیں کرتا ہے کیونکہ اس زبان کی جو سب سے اچھی بات ہے ان کی تاثیر بہت میٹھی ہے اس لیے اردو زبان کو شیریں زبان کہا گیا ہے مجھے اردو زبان بہت ہی پسند ہے یہ آپ عام بول چال میں بھی بول سکتے ہیں اور اور اس اسے بولنے سے اس زبان میں اس زبان کو بولنے سے کسی بھی ورڈ میں چاہے وہ اردو میں ہو انگلش میں ہو ہندی میں ہو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس زبان کا موازنہ دوسری زبان سے دوسرا زبان بھی اچھا ہے سارے زبان لیکن پھر بھی میں کہوں گی اردو زبان سب سے بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے اسے بولنے سے اس زبان کی خوبصورتی اس ورڈ کا اس جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کا خوبصورتی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کسی کو اردو میں کچھ بولو تو وہ وہ سننے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور بولنے اس کے بعد اس بولنے والوں کے لفظ میں بھی بہت خوبصورتی آ جاتی ہے مجھے اردو زبان بہت پسند ہے